न'खराव जोंनि न'खराव सोरबा लोमजायोब्ला आं संग्रा मुवायानो जाहैबाय दाउसा फिसाजोंहाय जारि बिलाइ एबा उसुमै बिलाय आरो नोरसिं बिलाइजों दाउजों बेबायदिनो गोबांथार खांनाय मुवा बेसादफोर जेनेबा मानिमुनि आलु बेफोरबायदि जोगोलावरि बेफोरबायदिखौ आङो बेफोरबादि जामुंफोरखौहाय आङो सङो जाहाथे लोमजानाय मानसिया बेखौ जायोब्ला राखांनो हानाय बायदि